کچھ وقت پہلے میں میرے دوستوں کے ساتھ چڑھائی کرنے کے لیے گیا تھا بڑی محنت اور مشقت سے ہم نے چڑھائی کی اِس سفر میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی جیسے کہ پانی کی بوتل لے جانا بہت ضروری ہے اور جاتے وقت جوتا پہن کر جانا بہت ضروری ہوتا ہے اور چڑھائی کرنے والے سفر میں انسان کو فِٹ رہنا بہت ضروری ہے ورنہ سانس پھولنے لگتی ہے اور کمزوری کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے چکر آنے لگتا ہے اِس وجہ سے انسان تھکن محسوس کرتا ہے